तुस मिगी अपने लक्ष्य दे बारै ई दस्सो ते थुआढ़ा बचपन च लक्ष्य केह् हा ते अगर हून तुस पढ़ा दे ओ तां तुस केह् बनना चाहंदे अपनी जिंदगी च होर अपने माता पिता दा नाम रोशन करने बास्तै तुस केह् करा दे ओ